बिदिनो लाफा मैद्रु मा मैद्रु आं एखनबा खारैजों संनानै जानो लुबैयो एखनबा ओरैनो मैद्रु भाजाबो एवनानै जानो लुबैयो अमा बेदरखौबो दानाथ' आवगोलना जाबाय मैगंफोरजोंल' जायोमोन ना दानाथ' फ्रायल' जासै आंबो फ्रायखौसो मोजां मोनसै दाना जानो बेदरखौ दानि जुगाव फ्राय एवबासो मोजां मोनसै आरो ओमफ्राय बिदिनो मुला जायो मुलाफोरखौबो बिदिनो सोरबा अमा बेदरजों सङो बिलाइबा बिदिनो भाजाफोर माफोर जाबाय कबि मैगंखौ मैद्रु जाबाय एखनबा आलु होबाय एखनबा आलु गैयालासेनो जाबाय एखनबा बिदिनो बायदि रोखोम होनानै मिसल खालामनानै जाबाय मुला बेदरफोरखौ बेबायदि जायो आरो होनबाबो आङो जिखौ मोजां मोनसिनो बेखौ गोदोनिया लाफाखौ थाव होआमोन जों थाव होआलासेनो दैखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंबाय जाबाय जों बेखौनो बिरात मोजां मोनोमोन जोङो दानियाथ' हनै थाव नङाबा सोरबा जाया ओमफ्राय सोरबा ओरैनोखौ बोरै जानांगौ होनो थाव सामब्राम सेरग'लायो आंथ' बिदिखौ दा बेबायदि जानोनो बाबावो आरो आं आंना मोनबा रुनानै जानाय गासैखौबो रुनानै जाबा साबसिन मोनो आं रुबाबो बेदर फिसाफोरखौबो रुबाबो बिदिनो मस्ला मस्लि गासैबो माखौ होनांगौ बेखौ होजोबनांगौ आरो रुनानैबाबो रुदो बिदिनो जाखौ होनांगौ बेखौ होजोबदो होनबासो आं मोजां मोनसिनो आरो बिदिनो फ्राय एवनाय मा एवनाय नाफोरखौथ' फ्राय एवबा आं जानो बायो जेब जेब जाब जाब जुदि अबावबा मैथा गांनैसो होनानै जायोबा साबसिन मोनो ना ओंख्रिफोरखौ टेस्ट मोनसिनो आरो गोरान एवोबा जानोबो हाया दानियाथ' थावजोंल' बेब'हार गोदोना हले खारैजों जायोमोन खारैजोंबा अनला जायो जों ओमफ्राय सबायफ्रावबा खारै होबाय जों बिदियाव जोंना उदैफ्रा भेजाल जायामोन आरो बांसिनानो दानियाथ' थावजोंल' बेब'हार नालाय गासैबो बेखौनो खालामजोबो ओंखायनो थावजोंल' जानानै दा बेमारा बांसिन जायो आरो आं दा एथ' बोसोर संसार जाबोबाय आं एथ' गिदिरबो बेमार जाफेराखै आंखौ हस्पिटलावबो लांफेर नाङाखैमोन जिबनाव आं दा नुयो नै जोंनि फिसाफोरखौसो बिहामजोफोर आं मोनबाय दा बेवहायसो आं बेमार आजारखौ बांसिन मोनबाय आंनि गथ'फ्राबो आं सयजन परियाल खांदोंमोन दा सयजनाव आं रावखौबो डाक्टार गिदिरनाव लांनो मोनाखै आं बिदिनो बे इरैनो जाब जुबजोंनो आं हामहोनाय माहोनाय खालामनाय जादों आरो बिदिनो बांद्राय जेरावबो लांलाबायनाङाखै डाक्टार गिदिर गिदिरनावबो लांनाङाखै आं एरैनो आराम हामजोबदों